यादगार घटनाके बारेमे पुछबै तऽ शिक्षक दिवस जे पाँच सितम्बरके मनाओल जाइए सर्वपल्ली राधाकृष्णनके जनमदिवसपर ओहिमे हम अपन कोचिङ्ग जे रहै ओहिमे बहुत ज्यादा आनन्द केलहुँ ओहिदिन ओहिके दिन हमर सब दोस्त रहै हमर सरसब रहै तऽ सरके साथ सरके साथ ज्ञानके आदान प्रदान भेलै किछु बेसी ज्ञानो मिललै ओकर बाद आनन्दके बात कहबै तऽ ओहिलए तऽ दोस्त होइते छै तऽ दोस्तके साथ आनन्दो खूब केलहुँ ओहिदिन ओ दिन बहुत खास रहलै हमरा बहुत सारा बहुत सारा कार्यके लऽ कऽ पुरस्कार भी मिललै सरसँ बहुत प्रशंसो प्राप्त केलिए ओहिके दिन तऽ ओहिके दिन हमरा बहुत यादगार रहलै कियाकि ओ आनन्दके दिन रहै ओहिपरसँ एतेक हमरा प्रशंसा मिलल सेहो गुरुके मुहँसँ ई हमरालए गर्वके बात रहै तऽ हमरा ओ दिन हमरालए बहुत यादगार रहल ओहिके दिन सरके मुँहसँ जे हमरा प्रति जे सर की सोचै छथिन ओ सर हमरा बतेलखिन तऽ ओ हमरालए बहुत पैघ दिन रहै तेँ ओ हमरालए ओ बहुत यादगार रहै